ميرى ایک خواہش تھى كہ ميں ڈاكٹر بنوں مگر ميں ڈاكٹر بن نہيں سكا مگر ميرى ايک اور خواہش ہے كہ ميرے پاس ذاتى گھر ہو اور گاڑى ہو اور ميرا ايک بزنیس ہو جس كے ليے ميں جى جان سے محنت كر رہا ہوں پہلے بھى محنت كرتا ہوں اور ابھى بھى كرتا کرتا آ رہا ہوں جس كے ليے بڑى محنت مشقت ہوتى ہے بہت بہت كام كرنا پڑتا ہے دن رات ايک كر دينا پڑتا ہے خون پسينہ ايک كرنا پڑتا ہے جس كے ليے بڑى مشقّت ہوتى ہے دور دور جا كر كام كرنا پڑتا ہے لوگوں كے پاس جا پيسے جمع كر رہا ہوں ميں جس كے ليے مجھے گھر خريدنا ہے گاڑى خريدنا ہے بزنس ڈالنا ہے بڑى مشقّت اور محنتوں سے ميں نے پيسے جمع كيا ہے اور جو ہميشہ سوچتا رہتا ہوں كہ كب ميں يہ كردوں گا ميرى بڑى ایک خواہش ہے بڑى تمنّا ہے كہ ميں يہ كردوں اوپر اور بڑى تمناؤں سے بڑى مشقت سے محنت سے ميں يہ كر رہا ہوں جس دن ميں يہ پورا كام كروں گا اس دن ميں آرام سے بيٹھوں گا آ سوؤں گا ميں ہميشہ بے چين اور سوتا نہيں ہوں رات بھر سوچتا رہتا ہوں كہ كيسے جمع كروں گا كب ہوگا يہ جمع كب خريدوں گا ميں گھر كب خريدوں گا ميں گاڑى اس ليے ہيمشہ محنت مشقت كرتا ہوں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں كہ كس طرح جلدى سے جلد گھر خريدوں پيسے جمع كروں گاڑى خريدوں اور بہت زيادہ محنت كرتا ہوں ميں